ہیلو ہلو و علیکم سلام ہان جی بولیے ہاں ہاں ہاں کون سا پنکھا لینا ہے ہلو ٹھیک ہے مل جائے گا ہاں ٹھیک ہے آ جائیے مل جائے گا کون سا تار چاہیے ہیلو ہیلو تار کون سا لیجیے گا اور پنکھا کون سا لیجیے گا ڈھائی ایم ایم کا تار آپ کو پڑے گا ڈھائی ہجار روپے کا جی ایک ایم ایم پہ رے گا آپ کو سارھے سولہ سو روپے کا بلب کون سا لیجیے گ ہیلو بلب برا والا بڑا والا ملے گا آپ کو دو سو روپے کا ہاں ڈھائی سو روپے کا ملے گا وہ جی آپ ایسا کیجیے ٹیول پنھکا مت لیجیے چھت والا لیجیے برھیا رہے گا چوبیس انچی کا سمجھے ہیلو ٹھیک ہے تو فر ٹھیک ہے آئیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آئیے دکھا دیں گے آپ کو لے لیجیے گا ٹھیک ہے و علیک